असांजे गुजरात में जाम घुमण लाइक़ु शयूं आहिनि जीअं हिकु पोहिच आहे भरूच जे पासे में आहे उते ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उहा जलाराम जो मंदरु आहे उते एॾो मज़ो ईंदो आहे ॿारनि खे वॾनि खे हिकु तरह जो मंदर बि आहे ऐं हिकु वरी ऐं खाइण पीअण जी शयूं मिलंदी आहिनि ॿारनि खे चिकला हूंदा आहिनि ऐं जेको पहिरियों जे ज़माने में माण्हू मंदर ठाहिया विया उन्हनि जी हस्तकला ॾिसण लाइ मिलंदी आहे उहो असां ॾिसंदा आहियूं त चवंदा आसी असां जेके पुर्वज हुआ त उन्हनि कहिड़ो मस्तु हथनि सां वर्क कयो आहे जेको पथरनि में वर्क कयो अथऊं उहो ॾिसी करे अख़ियूं अचंभित थी वेंदियूं आहिनि उहो ॾिसण सां ये लॻंदा आहे की असांजी गुजरात जेको त हुओ ॿियों कोई बि अहिड़ो शहरु कोन्हे कीअं जंहिंमें असांखे हस्तकला ॾिसण थी मिले असां गांवनि में वेंदा आहियूं गांवनि में ईअं मटकनि ते माण्हू प्रिंट कंदा आहिनि ऐं उहे ॿाहिरि जेॾी महिल रखंदा आहिनि अख़ियूं फाटी वेंदियूं आहिनि ॾिसी करे कीअं वाह छा त हिन जे हथ में जादू आहे गुजरात में ईअं हर जॻह ते इहे सभु ॾिसण लाइ मिलंदो आहे